म्हाका एक लग्नाक पेण्ट जाय आशिल्ली हांवें ती पेण्ट ऑर्डर मारपाचें थारायलें म्हणोन हांव एमेजाॅनार गेलों आनी एक फाॅर्मल पेण्ट जाय म्हूण सोदलें थंयसर म्हाका एक निळ्या रंगाची पेण्ट बेस बरी आवडली ताचें मोल फक्त हजार रुपया आशिल्लें म्हण हांवें ती घेतली सगळ्यांक ती पेण्ट म्हजी आवडली म्हजे कडेन एक धवो शर्ट आशिल्लो ताचेर ती पेण्ट बेस बरी दिसूंक लागली म्हणोन हांव खूब उमेदीन जालो की एमेजाॅनार जी मारली ऑनलायन ऑर्डर हांवें ती म्हाका एक बेस बरी गावली